अज्ज में तुसेंगी मेरा नांऽ आदित्य शर्मा अज्ज में तुसेंगी अज्ज तप करने दी जगह सनाना जगह साढ़े मानतलाई जम्मू च मानतलाई इक्क जगह उत्थै मानतलाई योगा इंस्टीच्यूट ऐ ओह् योगा करने गी हून गै बनेआ नमां नमां ते जि'यां सिरीनगर च इक्क जामा मस्जिद ऐ ओह् बड़ी मशहूर ऐ उत्थै लोक बाह्रा औंदे हज करने गी मुस्लिम लोग लोक हडज करने गी जंदे जियां साढ़े जम्मू कश्मीर च हिंदु मैजारटी हिंदु मैजारटी बी ऐ पर मुस्लिम मैजारटी ऐ ते ओह्दी बजह कन्नै मुस्लिम मैजारटी कन्नै किश मस्जिदां बी बनी दियां जेह्दी बजह कन्नै लोग घुमने गी मतलब इं'या नमाज़ पढ़ने गी आंदे होर होर जि'यां असें मार्डेनसी बी मतलब घुमने दी जगह बी ऐ परानियां जगह जि'यां उत्थै मानतलाई गै इक्क किला पंडुऐं दा मंदर ऐ ते उत्थै बी लोक घुमने गी जंदे जि'यां लोग मेडीटेशन करने गी जंदे सुद्धमहादेव लोक चढ़ी जंदे प्हाड़ि्यें पर इंया मेडीटेशन करने गी कि उनेंगी शांति थ्होऐ लोक दूरा दूरा प्हाड़ियें र इंया जम्मू कशमीर च बड़ी प्हाड़ियां न लोक उत्थें चढ़ी जंदे न मेडीटेशन करने गी ते होर सिरीनगर बी ऐ घूमने गी लोक बाह्रा बाह्रा औंदे इत्थै ते सिरीनगर जंदे हज करने गी इं'या बाहर बी ऐ दूबई च दूबई च जडामा मस्जिद ऐ बड़ी बड्डी वर्ल्ड दी उत्थै बी जंदे लोक हज करने गी जंदे ठीक ऐ जी होर